गाने तो सुनते हैं तो हिंदी गाना ही अच्छा लगता है जो कि वो है पंछी सुर में जाते हैं और भौंरे गुनगुनाते हैं घूंघरू बजाती है हवा ये गाना तो बहुत ही पसंद पड़ता है कि हम लोग अपना घर पर भी बजा के सुन लेते हैं गाने में बहुत ही सुन्दर है जो सुनने के बाद मन को तो मोह लेता है मन करता है जो बार बार वही गाना गाएं बहुत पसंद पड़ता है सभी गाने को हिंदी जो हैं हम लोग प्रस्ताव से अपना सुनते भी है साथ साथ गाते भी है प्रेस्ट भी कर लेते हैं धार्मिक स्थल पर प्राथमिक समय में गीत गाने जानते हैं आप गाना भाषा के तौर पर भी गा लेते हैं जो जिससे गाना उसमें बजता है उसी के लॉन्गवेज में गा भी लेते हैं और सुनने के बाद बहुत खुश होते हैं गाना बहुत पसंद पड़ता है हिंदी गाना देखने में भी सुनने में भी बिडियो भी देख लेते हैं गा भी लेते हैं यही सब अच्छा लगता है बहुत पसंद पड़ता है